हिकु लख हिकु हज़ार हिक सौ सतानवें ॿ हज़ार टे सौ नवें चार हज़ार सत सौ असी नव हज़ार छह सौ उणिवीह पंज हज़ार पंज सौ सतानवें अठ हज़ार अठ सौ नवें